हैलो नमस्ते दीदी केह् हाल थुआढ़ा बस ठीक तुसें सुनेआ ओ मिकी डैडियै सनाया कि ओह् मासी पूरियां होई गेइयां हैं सच्ची गल्ल ऐ एह् माए मिकी डैडिए शा पता लग्गेआ डैड क करा रदे हे गल्ल फोना पर ते तां लग्गेआ पता कुसा गी सना दे हे ओह् तां मड़ो किन्नियां चंगियां हियां बचैरियां आं

हो नेईं ते केह् घरे बी औंदियां हियां ते दिक्खो के टाफियां शाफियां लेइयै औंदियां हियां जागतें आस्तै इस घड़िया दा कोई पता नेई होंदा उूं आं इ'यां रुक्खा स्भाऽ हा वा स्हेई आखेआ मड़ो तुसें रुक्खा स्भाऽ हा वा इ'यां चंगियां बड़ियां हियां करदियां बड़ियां हियां मिकी यकीन नी होएआ मिकी यकीन नी होएआ जिसलै में सुनेआ महां खरे इ'यां कोई उ'नेंगी कुसा इ'यां भलेखा लग्गा होवे एह् माए जाना होग फिर कल्पनी गी हां जाना ते ऐ हे भगवान राम राम घड़िया दा कोई पता नेईं चलदा स्हेई गल्ल ऐ मड़ो होएआ केह् हा वैसे उ'नेंगी तुसेंगी पता किश इ'यां मतलब कि'यां होइयां पूरियां केह् हा उ'नेंगी लाज नीि कराया किश उ'नें तौबा ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ रक्खो फ्ही तुस ध्यान अपना बी मिलगे